हम बल्डिंग ग्रुप सॅं नहि जुटल छियै हम कोनो ग्रुपमे नहि जुटल छियै हमरा चिड़िऑं ओकर जानकारी हमरा नहि यऽ हम धान के बिहीन खसाबै छियै तऽ ओहिमे चिड़िऑं आबि छै बिहीन बिछै लए ओकरा लिए हम झञ्डा गारि दै छियै जे हमर चिड़िऑं कोनो चीज नहि बिहीन बीछके नहि खय धान के गिराबै छियै गहूॅंम के गिराबै छियै तऽ ओहिमे हमर चिड़िऑं चिड़िऑं आबि के कोनो खाइ नहि बिहीन के बीछ के नहि खाइ मकईके गहूॅंमके धानके आ गेहूॅंमके